ॾह फेब्ररी उणिवींह सौ नवानवे ॿावीह मार्च ॿ हज़ार नव ॿावीह अप्रैल ॿ हज़ार तेरहं सोरहं जून ॿ हज़ार सोरहं अरिड़हं अगस्त ॿ हज़ार वीह